हाँ हम को स्थानीय बैंक से समूह के ज़रिए वित्तीय सहायता की लेन देन मिलती है जैसे हमारे यहाँ समूह बनते हैं समूह को हम अच्छे से छः महीने चलाते हैं छः महीने चलाने के बाद उसका बायोडाटा ब्लॉक लेबल पर जाता है ब्लॉक लेवल से उसकी सब डाक्यूमेंट्स सब तैयार हो जाते हैं फिर काम स्तर पर जो हमारे लोकल में बैंक होते हैं नज़दीकी शाखा में ही हम अपने प्रोफाइल जमा करते हैं जिस में हमारे सदस्यों की सब की आधार कापी और फोटो सब जगह होते हैं उसमें सिर्फ़ मेरे खाता खोले जाते हैं जिससे कि हमारे छः महीने के लेन देन होने के बाद हमारे बैंक ने हमारे समूह को बैंक लिंक कैसे जोड़ते हैं जैसे हमारे यहाँ किस दीदीयों ने खेती बाड़ी कर रखी है कुछ दीदीयों को बकरी पालन है कुछ दीदीयों ने मछली पालन की की है किसी दीदीयों ने अपने यहाँ सूअरपालन कार्य की है कुछ दीदी ने माला फूल की खेती की है कुछ दीदी ने सब्ज़ी वब्ज़ी की की खेती की है जिस में हमारे बैंक के तहत हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल देने के बाद बैंक को बैंक हमारा निरीक्षण करता है निरीक्षण करने के बाद हमारी दीदीयों का फाइल चेक करने के बाद वह हमारे दीदीयों का सवाल करने के बाद अपने बैंक में प्रोफाइल लगाती है फाइल हमारी दीदीयों को होने के बाद हमारी बैंक के तहत मेरी एक पहचान बनती है पहचान के तहत बैंक हमारा हमारे समूह की दीदियों को लोन प्रोवाइड करता है जिस में हमारे बैंक का लिमिट एक ईयर होता है एक ईयर के पश्चात हम अपने बैंक बैंक खाते में अगर पैसा बराबर तरीक़े से जमा करते हैं तो लोन के डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट छूट मिलते हैं जैसे हम ने छः महीने के अंदर ही बारह महीने का डोज होता है अगर मैंने छः महीने जमा किया छः महीने मेरे दो महीने बचा हुआ दस महीने के अंदर मैं पैसे को क्लोज कर दिया तो मेरे को तीस परसेंट डिस्काउंट मिलता है जो हमारे बैंक में ब्याज पड़ता है बैंक ब्याज मेरे को वापस मिलता है खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी कारण बस मेरी सदस्यों के प्रति कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उस कारण अगर हमारा पैसा बारह महीने के बाद जमा होता है तो उस में तीन महीने का नब्बे दिन का छूट मिलता है जिससे कि मेरी जो प्रोफाइल होती है उसको रद्द ना की जाए अगर मेरी प्रोफाइल रद्द हो जाएगी तो मैं दूसरा मेरे को दूसरा लोन कराने में समस्या होगी